हेलो भैया भैया हमको रूम चाहिए था मैं आपकी सिटी में आया हूँ तो थोड़ा मेरा प्रोजेक्ट था तो हमको रूम चाहिए था वनली एक चाहिए था मैं अकेला हूँ मैं आपकी सिटी में आया हूँ तो हाँ कुछ मेरा प्रोजेक्ट था इसीलिए आया हूँ तो हमको रूम चाहिए था तो सुविधा आप बता दीजिए बता सक अच्छा भाई इसका रेंट कितना भैया हमको कल के लिए चाहिए तो हम कब तक आएँ आपके यहाँ कल हम आऍंगे हमको रूम दिखा देना आप भाई आपका रेंट महँगा तो नहीं पड़ रहा है हमारे लिए कुछ कम कर देते तो सही रहता अच्छा भैया भाई सुविधा में कमी नहीं होनी चाहि हमको देखिए हमको चाहिए सात दिन के लिए रूम तो ये बताइए जैसे हमको सात दिन के बाद और समय बिताना तो तो उसका एक्स्ट्रा पेमेंट कितना आपका होगा और खाना पीना में क्वालिटी बता दीजिए ठीक है हम कल आज ठीक है हम कल आज आ जाऍंगे ठीक है ना भैया रखते हैं ठीक राम राम